भारताचो राजभाशा म्हणजे हिंदी आनी देशांत खूब प्रकारचे भाशा आसा म्हणजे कोंकणी कन्नड मराठी हिंदी तेलगू मल्याळम पंजाबी ही तिंची आप आपली मातृभाशा आसा सगळ्यांची आप आपली मातृभाशा आसा आनी ते आप आपले मातृभाशेन उलयता होच म्हाजो विचार